पशु पशुपालन कृषि और गोबर के खेतो में खेतो में डाला जाता है और भैंस गाय के दूध से दूध से डेयरी चलाया जाता है उत्पाद प्रदान करने करने का क्षेत्र इस से व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके कारण बेहतर हमारे जीवन में कुछ काम कार्य हो जाता है पशु पशुपालन की पशुपालन की एक योगदान समुदाय समुदाय प्रयोग किया जाता है जिसके कारण मनुष्य की मनुष्य के जीवन में एक डेयरी और अन्य पशु उत्पादों में प्रयोग किया जाता है और और पशु पशु अपने अपने जीवन की किसी किसी खाद्य सुरक्षा के सुरक्षा के उपयोग में योगदान देते हैं और हमारे हमारे खेतों में गोबर गोबर डाल कर उससे कृषि कृषि को कृषि किया जाता है और उनके दूधों का दूधों का डेयरी और अन्य पशु उत्पादों में प्रदान करने का उपयोग क्षेत्र क्षेत्र में कितने कित कितने कितने व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें बेहतर बेहतर दाम इकट्ठे जिसके कारण हमें कोई जीवन में कठिनाइयाँ नहीं हो सकती है इस क्षेत्र में हमें अपने जीवन का योगदान महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है हमें पशुपालन कृषि खाद्य सुरक्षा में योगदान योगदान प्रयोग किया जाता है और समुदाय समुदाय करना इस क्षेत्र में कितने कितने लोगों के एक व्यवसाय में कई कई कार्यों में इसमें बेहतर बनना होता है उसे खाद्य सुरक्षा में योगदान कहते हैं पशुपालन पशुपालन कृषि और योगदान के रूप में कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है पशु पशु पशु भेड़ बकरी गाय उनका दूध कृषि डेयरी योगदान योगदान में प्रयोग किया जाता है और और और इसे कई कई राज्यों में इधर उधर किया जाता है इसे बेच कीन कर भेड़ बकरी गाय आदि को पाल कर अपना जीवन व्यतीत किया जाता है जिसके कारण हमें कोई जीवन की कठिनाइयाँ नहीं करनी पड़ती है हम उसे हम उसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कोई कोई जीवन में कोई दिकदारी नहीं होती है इसके कारण हमें अपने अपने जीवन का पालन हो जाता है कृषि और कृषि और कोई कई राज्यों में हमें आना पशुपालन क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके कारण कई राज्यों में अपना योगदान फैटरी उत्पाद डेली मांस खाद्य सुरक्षा सुरक्षा बेहतर बनना जाता है कई कई उत्पादों में अपना प्रयोग करने में अपना खाद्यों को प्रयोग करने में इसे व्यवसाय कहते हैं फसल फसल फसल उगाने में इस में उगाने में प्रयोग किया जाता है जिसके कारण हमें कोई दिकदारी नहीं होती है भेड़ भेड़ बकरी से हमारा जीवन उत्पन्न हो जाता है इसे व्यवसाय कहा जाता है हमें कोई दिकदारी नहीं होती कृषि के ओ कृषि के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है जिसके कारण जिसके कारण अपना जीवन व्यतीत होता है इस से इससे पशुपालन के रूप में प्रयोग पशुपालन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस से इससे कई कई कार्य प्रस्तुत किया जाता है